हून तुस मिगी अपने दोस्तें बारे ई दस्सो ते थुआढ़े दोस्त कि'न्ने न होर दोस्त कु'त्थुआं कु'त्थुआं बनाये दे होर थुआढ़े कन्नै कनेह् कनेह् रौह्ंदे ओह् अच्छे न जां बुरे न कन्नै गै ओह्दे कन्नै मिगी एह् बी सनाओ उड़ना थुआढ़े पड़ोसी कि'न्ने न म्हल्लेदार थुआढ़े कन्नै रौह्ंदे होर कनेह् कनेह् अच्छे रौह्ंदे जां बुरे रौह्ंदे में पैह्लें बटोत पढ़दा हा ते उ'त्थें मेरा जेह्ड़ा सारे शा पैह्ला दोस्त बनेआ हा नुहाड़ा नांऽ हा साहिल शेख ते ओह् मुस्लिम होंदे ते ओह् बटोत दा रौह्ने आह्ला हा ते साढ़ी जेह्की दोस्ती ऐही अस मतलब किट्ठे बौहंदे किट्ठे खंदे मतलब किट्ठे गै रौह्ंदे हे अस ते उ'त्थें गै असें कमरा लैते दा हा ते उ'त्थें अस किट्ठे होंदे हे ओह् दूऐ रूम बिच होंदा हा में दूऐ रूम बिच होंदा हा मगर अस किट्ठे होंदे हे उ'त्थें मतलब इक गै फ्लैट बिच ते फ्ही ओह्दे बाद अस में इ'त्थें आया कुद ते कुद उ'त्थें मेरे नमें दोस्त बने ते उ'त्थें जेह्के मेरे नमें दोस्त बने ते पैह्ले दा नांऽ दूऐ दा नांऽ पैह्ले दा आया साहिल शेख ते जेह्का बटोत रौह्ंदा ओह्दा नांऽ साहिल शेख ते जेह्का दूआ हा जेह्का उ'त्थें कुद आइयै बनेआ हा ओह्दा नांऽ हा अंकुश कुमार ते इ'त्थें दो दोस्त बने दे हे मेरे ते जेह्के दूऐ दा नांऽ हा ते ओह्दा नांऽ हा सौरभ सिंह